मूंखे हिकिड़ो सिलेंडर ख़तमु थी वियो त मां बुक करायो त सिलेंडर त सील पैक हो अॼ मुंहिंजो जॾहिं सिलेंडर ख़तमु थियो त मूं उनखे खोलियो त हू हुनमां सिलेंडर लीक थियणु लॻो समुझ में कोन आहियो छा ॻाल्हि आहे त फ़िलहाल त मूं हुनखे ढक्कण लॻाए करे टाइट बंदि करे ॿाहिरि सीढ़ी ते रखी छॾियो आहे तव्हां सां रिक्वेस्ट आहे कि अॼु इहो सिलेंडर खणी वञो रोटी त असां ॾींहं जो ॿाहिरां घुराई आहे पर मूंखे हाणे नयों सिलेंडर खपे और हिन सिलेंडर के तुरंत मटायो ज़रूरु ज़रूरी आहे सुरक्षा लाइ